आमच्या पोरसांत आमी तुळशी कोडुनिंबाचें झाड गंजन हळडुसाचें झाड वोटेलांव सारकी आमी झाडां आमी लायल्यात हाचो उपेग आमच्या वाठाराक शुध्द हवा मेळपाक आमकां जाता आनी सांगाताक जेन्ना जाय तेन्ना ताचो वखद म्हणून उपेग करूं येता थंडी जाल्यार तुळशी गंजन वोटेलांव हें सगळें घालून कसाय केल्यार ताजो बरो गूण आमकां पडटा म्हाका अशें दिसता की झाडां पानां वापरून केल्ली वखदां चड बरीं आनी गुणकारी आसतात कारण ताचो कांयच वायट परिणाम आमच्या भलायकीचेर जायना म्हूण म्हाका दिसता की आमी एनटीबायोटीक वापरप हें खूब कमी प्रमाणांत करपाक जाय